नमस्ते अच्छा पहले आइए तो बैठ जाइए फिर बात करते हैं बैठो क्या लेंगे पानी वगैरह कुछ अच्छा हाँ ठीक है मैं बनवाती हूँ पानी ले आती हूँ ठंडा या नॉर्मल लेंगे अच्छा ठीक है मैम बैठिए लीजिए पानी बताइए अब अच्छा दो साल के लिए दुकान खोलना चाहते हैं दो साल के लिए देखिए ना लेकिन उसमें आपको एग्रीमेंट लिखवाना पड़ेगा कोर्ट से बनवा के लाना पड़ेगा आपको आप आज तो नहीं कल बनवा के ले आइए सौ रुपये का जो स्टेम्प हाँ स्टेम्प पेपर आता है ना सौ रुपये वाला या डेढ़ सौ रुपये हाँ क्या बोल रहे हैं अरे तो उसमें नोटरी लगाना पड़ेंगा ना आपको आप कोर्ट से बना के लाएँगे तो फर्ज़ी कैसे होगा वहाँ जाइएगा

अरे दीदी तो इतनी बड़ी जमीन मैं आपको दूंगी भी तो किराए से अपनी साइन करके दो साल का रेंट भी आपको बहुत लगेगा लेकिन पच्चीस हज़ार पच्चीस हज़ार लगेगा दुकान लगा रहे हो तो अच्छा देखिए अगर हम लोग आपका एक महीने का दो हज़ार रुपये लेते हैं तो आपका एक साल का ही चौबीस हज़ार हो जाता है मैं तो दो साल का पच्चीस हज़ार बोल रही हूँ तो कैसे ज़्यादा हुआ नहीं चलेगा पच्चीस हज़ार से एक रुपये कम नहीं होगा क्योंकि देखो जमीन इतनी अच्छी जगह पर है फिर मैं आपको सुविधाएँ भी दूंगी जो मेरा बोर है उससे आप पानी ले सकते हैं और आप दुकान दुकान में और भी अगर आपको कोई चीज की ज़रूरत होगी तो वो मैं दे दूंगी अच्छा अगर आप जमीन में जमीन में दुकान भी तो बनाएँगे तो मोटर का भी फिर बिल अलग से लगेगा आपको पानी वानी चलाओगे जमीन तो खाली है ना अभी हाँ देखते हैं अब लेकिन पहले तो आप एग्रीमेंट करवा के लाइए और उसमें आप अपना भी नाम डालेंगे और आप मेरा भी नाम डालेंगे अगर एग्रीमेंट हो जाएगा तो फिर हम आपको यह इतनी जमीन अच्छा कितना एरिया चाहिए आपको कितना एरिया चाहिए आपको दुकान का एक दुकान बन जाए तो ठीक है मैडम उसमें किराया भी मेंशन करना है ना कि मैं इतना इतने साल तक के लिए है और इसमें इतना पैसा जो है मैं इनको दूंगी दुकान का